जब हम लोग सुन्दर या अनुपमन चढ़ाई वाले स्थान पर जाते हैं तो जब हम लोग चढ़ाई करते हैं तो जब शुरू में चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा फिल होता है बट जब हम लोग आधे रास्ते में पहुँचते हैं तो नीचे जब देखते हैं तो बहुत डर सा फ़िल होता है जब हम लोग एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं तो नीचे देखने में बहुत अच्छा फिल होता है पैसे पर तो हम लोग बहुत सारी चढ़ाइयाँ देखे हैं बट हमको एक चढ़ाई जैसे कि इ एम पी की मध्य प्रदेश में हम लोग जा रहे थे तो वहाँ का चढ़ाई बहुत अच्छा था